आपके यहाँ सुनी है कि बहुत अच्छा पिज्जा उज्जा बनता हे खाने पीने का सब सामान

हाँ हमको खाना हे पिज्जा डोसा समोसा सब खाना है बहुत अच्छा हम सुनते हैं दुकान चलता है

पिज्जा बनता है छोला समोसा भटूरा यही बनता है ना

छोला समोसा

हाँ वैसे तो आकर खाए सब लोग बढ़िया सुनते हैं कि बिकता है मारा बिक्री होता है भी सुनते हैं तो इसीलिए आई हूँ चलें उसके दुकान पर बढ़िया बनता है खा लें

इसीलिए हम भी आई

इसलिए तो हम आई हूँ खाने के लिए कि चलो हम बहुत सुने कि बहुत अच्छा दुकान चलता है बढ़िया बनता है डोसा पिज्जा समोसा ढु क्या सब खाते हैं

चलिए तो ऐसा लगेगा महँगा तो जैसा सामान रहेगा वैसा मिलेगा खाने पीने नहीं दस बीस पचास यही न मिलेगा यह तो बड़ी महँगा मिलता है अभी यह

अच्छा से बनाकर खिलाइएगा नहीं आपके दुकान पर

को बुला दीजिए सखी सहेली सबको ले आएँगे हाँ ठीक है हम खाएँगे प्रणाम प्रणाम प्रणाम